ہیلو جی جی جی مجھے جو ہے نا مجھے بچوں کے لیے چاہیے ہے جی جی جی جی بتا رہے ہیں جی ہمیں دیکھیے چھ تو کاپی چاہیے ہے ٹھیک ہے ہاں ہاں ہاں ہاں چھ کاپی چاہیے ہے اور پینسل کے دو سیٹ چاہیے ہیں ہاں شارپنر جی ہاں چار شارپنر ہوں جی کلر کٹ چاہیے ہے بچوں کے جو کلر ہوتے ہیں موم والے ہوتے ہیں ہاں موم والے پینسل والے جی جی پینسل والے بھی دیجیے گا اور اسکیج کلر بھی دیجیے گا جی کتنے بڑے بچوں کے ہیں کتنے بڑے بچوں کے ہیں جی مجھے تھرڈ کلاس تک کے بچوں کا چاہیے ہے اچھا اچھا چلیے ٹھیک ہے بیگ ذرا دیکھ کے بھیجیے گا ٹھیک ہے کہ بچوں کی کتابیں لنچ باکس سب آ جائے اس میں ہاں پانی کی بوتل اچھا اچھا جی جی اور بچوں کے لیے کیا کیا ہوتا ہے آپ کے پاس ہاں ایک دو جامیٹری باکس دیجیے گا ٹھیک ہے ہاں دو جامیٹری باکس بھی دے دیجیے گا لیکن پلاسٹک میں دیجیے گا جی پلاسٹک میں دیجیے گا جی ارے نہیں ابھی بچوں کے لیے رجسٹر تو نہیں چاہیے کاپیاں ہی چاہیے تھیں جی اور ایک ڈائری دے دیجیے گا ٹھیک ہے ہاں جی ہاں اتنا سامان ہمیں بھجوا دیجیے گا جی ہاں جی جی پیمنٹ ہم کر دیں گے جی آپ بل بھیج دیجیے گا ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ٹھیک ویلکم